पौधा हम लोग रोपते हैं पौधा को जैसे पानी देते हैं पौधा को उसको बहुत व्यवस्था करते हैं उस प्रकार से पौधा हम लोग का होता है और पौध जैसे हो गया आम हो गया कटहल हो गया लिच्ची हो गया अमरुद हो गया उस पौधे सब को हम लोग टैम टेबुल से पानी भी देते हैं और पटाते भी हैं और उसको में छिड़काव भी करते हैं उस प्रकार से पौधा होता है पौधा में सबसे प्रकार का है जो पौधा को जितना स्वस्थ हम लोग रखेंगे पौधा उतना ही पौधा बढ़ेगा और टैम टेबुल से पौधा को हम लोग देखभाल करते हैं उसको बराबर देखने गए हैं उसमें पानी डाल दिए तो पानी डालने के बाद पौधा बढ़ता भी है ज़्यादा पत्ता पानी डालेंगे टैम टेबुल से तो पौधा बड़े बड़े हो जाता है और जब पौधा फरने का टाइम आता है तो पौधा फरने के लिए तैयार होता है तब हम लोग उसको फिर छिड़काव करते हैं जैसे मज्जर दे दिया मज्जर देने के बाद उसको पानी का छिड़काव मारते हैं दवा देके गाछ पर चढ़ के उसको चारो तरफ से छिड़काव दिएँ फिर जल में नीचे उसको जल के जड़ में पानी देते हैं और पानी देने के बाद उसको आपको फिर उसको छिड़काव किएँ उसमें भी दवा परते हैं और जैसे हो गया आजकल तो बहुत प्रकार का आ गया है सीजन आम में आम को हर प्रकार से हम लोग उसको व्यवस्था से फराते भी हैं टैम से और टैम से आम फरता भी है जब सेवा करेंगे तभी फरेगा नहीं सेवा करेंगे आम नहीं फर पाएगा तो हम लोग जैसे आम को छिड़काव बराबर देते हैं लिच्ची हो गया लिच्ची को भी छिड़काव बराबर देते हैं उस प्रकार से लिच्ची को भी टैम टेबुल से पानी दिएँ उसको भी जर तने उसको भी छिलकाव किएँ तब जाके अमरुद भी फर जाता है थोड़ा बहुत अमरुद फरता है अमरुद को भी व्यवस्था जल दिए नीचे उसमें छिलकाव नहीं करना पड़ता है अमरुद मान के चलिए पानी देने पर ही फल जाता है हो गया अमरुद कटहल कटहल में भी टैम टेबुल से उसको पानी दिया तो जाके फल जाता है फरता है और स्वस्थ रखेंगे गाछ को तभी जाके फरेगा नहीं तो नहीं फर पाएगा और आम का जो है आम का सीज़नली है सीज़न में हम लोग का आम फरता है और उसमें सेवा मांगता सेवा जितना करेंगे उस प्रकार से आम फरेगा आम फरने के बाद जैसे ये मज्जर दिया मज्जर देने के बाद उसको हम लोग छिड़काव किएँ जल में फिर नीचे जड़ कोरें उसको पानी देते हैं और पानी देने के बाद उसको भी बहुत खल्ली होता है वो खल्ली दिएँ और फिर खल्ली देने के बाद फिर पानी दिएँ तब जाके आम टाइम टेबुल से आम भी सिज़नली फरता है बराबर फरता है और नहीं सेवा करेंगे नहीं स्वस्थ रखेंगे तो आम नहीं फर पाएगा उसको भी देखभाल ढंग से किए रक्षा किए तब जाके आम फरता है फरने के बाद उसको हम लोग टाइम से तोड़ लेते हैं तोड़ के घर में पकाते हैं और आम खाते हैं